ॿारनि खे योगु जे बारे में शिक्षा ज़रूरु ॾियणु खपे ॿारनि खे ॿुधाइणु खपे घटि में घटि अधि कलाकु योगु रोज़ु करणु खपे योगु सां सिहत तंदुरुस्तु थींदो आहे योगु सां पढ़ाई में ध्यानु लॻंदो आहे योगु सां ॿार बीमारु कम पवंदा आहिनि योगु सां शरीरु में जामु तंदुरुस्ती ईंदी आहे